मेरे द्वारा एक इयरबड ख़रीदा गया था इयरबोड बड जो था एस एस ब्राइट कंपनी का था और इस में एक क्यूब सिरीज का इयरबड था और इस इयरबड में इसका जो बड रहता है वो निकला हुआ था सेंसर इतना दो कौड़ी का था कि मैं क्या बताऊँ मतलब मैं वो इयरबड का नाम सुनते ही मैं झुंझला जाता हूँ और मुझे बहुत ग़ुस्सा आता है वो इयरबड मैंने तोड़ दिए हैं क्योंकि कंपनी वाले उसे वापिस नहीं ले रहे थे और तो मैंने उन्हें अपने पैरों तले कुचल दिया है और ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोका हुआ था और फ्राड भी हुआ था ये मैंने जो टी वी पर जो ऐड आता है टेली टेलीकॉम वाला उस से ख़रीदे थे और अब जो है अब मैं नए बोट के इयरबड ख़रीदने वाला हूँ क्योंकि मुझे बोट कंपनी पर भरोसा है